मेरे बगीचे में उगने वाले फलों और फूलों का मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इनका इस्तेमाल करता हूँ जब भी कोई पूजा होती है या फिर कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले मैं अपने बगीचे में जा कर इन फूलों से एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही प्यारी माला बनाता हूँ जो कि मैं पूजा में अपने भगवानों के लिए चढ़ाता हूँ और कभी कभी तो इन फूलों का इस्तेमाल मैं लोगों को देने के लिए भी करता हूँ कई बार आस पड़ोस के लोग हमारे यहाँ से घरों में होने वाली पूजा के लिए फूल यहाँ से ले जाते हैं और मेरे बगीचे में निम्न प्रकार के फल भी लगाए गए हैं यानि मैंने लगाया हूँ और इन फलों में सीताफल बिहि नीम्बू और और भी बहुत प्रकार के मैंने फल लगाए हुए हैं तो मौसम के अनुसार यहाँ पे फल आते हैं और उगते हैं और जब मौसम के अनुसार जब इन फलों का आप स्वाद लेते हैं तो इन फलों का स्वाद भी आपको इतना प्यारा इतना अच्छा और इतना स्वादिष्ट लगेगा कि आप भी कहेंगे कि हाँ बगीचे के फल में स्वाद तो है